हेल' औ ए औ माबामोन औ औ औ हागोन हागोन जेबो नङा रायलायनो हागोन

अ दाथ' जोंनि चिरां डिस्ट्रिकआव बिराद मोजाङानो सोलिनानै दङ जेनेबा लामाफोर दालांफोर गासैबो देभलपमेन्टआ जागासिनो दङ आरो जेनेबा दा लामाफोरखौ फोसाबबाय आरो माखासे गोबां रोखोमनि देभलपमेनफोरा जोंनि डिस्ट्रिकावनो सफैगासिनो दङ आरो गामियावबो दाथ' फ्राय फिफ्टि पारसेनानो देभलपमेन जाबाय औ माने गावबा गाव एरिया गावबा गाव गामियाव आलदा आलदा प्रजेक्त लानानै मावो ओमफ्राय देभलपमेना जाबाय आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिकआवथ' दा फरायनायाव फार्स्त क्लासावनो होनजायो आरो जेनेबा फरायनायफ्राव जेरै सेबा बर्डनि रिजालफोरावहाय जेरै चिरांआ टप वानआवहाय औ डिस्ट्रिकफोरनि मादाव जेन'बा फरायनायफ्रा मोजां आरो मास्टारफ्राबो बिराद जोथोन लानानै फोरोंसैना दाना एपसेन्त खालामनो मोनला आरो बिमा बिफायाबो कय बोसोर थोलासे गाव गावनि गथ'खौहाय ओमफ्राय गेलेनाय मानायावबो गासैयावबो जौगाजोबनाय आरो माने फेसिलिटिफ्रा बांबाय गोबां रोखोमनि स्कप फैबाय ना बेफोरजोंबो दिनै सरखाराबो आखाइआव लासै गेलेनाय मानाय लामाया सिगांथ' गाज्रिथारमोन ओमफ्राय दा फोसाबगासिनो दङ आरो माने मोजांनिफ्राय मोजां जालांसिनगासिनो दं आरो लामा गाज्रिफ्रा खम जाबाय सिगांनि बायदि नंला दा मोजांनिफ्राय मोजां देभलपनिफ्राय देभलपसिन जाबाय होनजायो आरो चिरां डिस्ट्रिकनिखौहाय अह अ दे दे दे अ दे होम